ہیلو میں رمشہ بات کر رہی ہوں عائشہ کیا تم میری ایک کام میں مدد کر سکتی ہو ہاں میرا کام اصل میں یہ تھا کہ مجھے اپنا آدھار کارڈ کو بینک کھاتے سے جوڑنا تھا تو میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں اور نہ مجھے یہ سب کام آتا ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ کام میں کس طرح سے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے مطلب مجھے بینک جانا ہوگا اور وہاں جا کر اکاؤنٹ سینٹر پہ بات کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو پھر وہ مجھے رجسٹریشن کے لیے ایک فام دیں گے کیا فل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پہلے میرا رجسٹریشن ہوگا اس میں میں اپنی ساری جو ہے جانکاری اس کے اندر دوں گی اس کے بعد ٹھیک ہے پھر میرے پاس ایک ای میل آئے گا اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے